سن دو ہزار بارہ کی بات ہے میں نے سنٹرل دہلی کے پاس ایک الیکٹرانک کی دوکان سے ایک ریفریجریٹر خریدا وہ ریفریجریٹر ورلفول کمپنی کا تھا اس کی وارنٹی سات سال کی تھی لیکن وہ ریفریجریٹر میرے لیے کچھ خاص نہیں رہا کیونکہ اس کا کولنگ پوائنٹ جو ہے نا زیادہ اچھا نہیں تھا اب پانی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو میں اس میں ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھتا تھا تو بہت دیر میں اس کو ٹھنڈا کرتا تھا اور تو اور اس کے علاوہ ورلفول والوں کی سروس بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہوتی تھی کبھی میرے ریفریجریٹر کی گیس ختم ہو جاتی تھی کبھی اس کا کولنگ پنکھی ٹوٹ جاتا تھا جس سے مجھے اس زمانے میں بہت پریشانی ہوتی تھی پھر میں نے اس کو ری پلیس کر دیا اور اس کے علاوہ دوسری کمپنی کا ایک ریفریجریٹر خرید لیا